हमरा सबके जेना अखन छै पियाउज रहै दू सए रूपैये किलो थोकमे आओर ओनाहिते खुदरामे ओहियोसँ महग बेचय छै जेना टमाटर छलै दू सए रूपैये किलो अखन छै चालीस रूपये किलो तऽ तेनाहिते नया जे सब्जी निकलै छै से एनाहिते महग दै छै जब पुराना भेल जाइ छै तब सस्ता दै छै जेना कटहर छै एखैन सए रूपैये किलो एखन कटहर सए रूपैये किलो छै टमाटर अखन चालीस रूपैये किलो छै आओर ताबे रहै दू सए रूपैये किलो लहसून अखन छै अढ़ाइ सए रूपैये किलो पिआउज रहै अखन सए रूपैये दू सए रूपैये किलो अखन छै चालीस रूपैये किलो तऽ जे नया सब्जी निकलैय जे नया नया सामान निकलैय से बहुत महग निकलै यऽ आओर अखन गोभी छै से अखन दस रूपैये बीस रूपैये छै ओएह गोभी निकलल रहै तऽ साठि रूपैये सत्तर रूपाये किलो दै छलै तऽ एनाहितेमे नया नया सब्जी सब जे निकलैय से एनाहिते बहुत महग निकलै छै ओकरा फेर जब दाम गिरै छै तऽ थोकमे जादा लगबै छै खुदरामे ओहियोसँ जादे महग लगबै छै इएह एनाहिते कए कऽ सब्जी सब बिकै छै सब कुछके लाभ हमसब उठाबै छियै आओर आओर की कहब आओर हमरा सबके जे छै से एनाहिते सब्जी तब्जीके भाव छै कम बेसी एनाहिते होइत रहै छै आओर ऑनलाइनसँ जे सब्जी सब मङ्गबै छै सब किछु मङ्गबै छै तऽ हमरा सबके तऽ ई बात सब नहि बुझल छै हमसब तऽ पढ़ल लिखल नहि छियै हमसब तऽ मुर्ख छियै तऽ धियापुता सबके जे जेना होइ छै से आनै छै उ बात सब तऽ हमरा सबके नहि पता रहै छै हमसब तऽ पढ़ल लिखल नहि छियै ओ बात सब धियापुता सब बुझय छै हमसब तऽ नहि बुझय छियै जे केना की ऑनलाइनमे आबय छै आओर नहि आबय छै ऑनलाइनके बात हमसब नहि बुझय छियै आओर धियोपुता सब बुझय छै सब्जी आनय छै कि कोन चीज आनय छै की भाव आबय छै नहि आबय छै तऽ कतबो किछु हेतै तऽ ऑनलाइनमे अहाँके थोक मालमे जेना दै छै तैसँ तऽ खुदरामे जरुर महग दैत हेतै कि सस्ता दै छै उ बात तऽ हमरा अरके नहि पता छै उ तऽ धियापुता सब बुझय छै तऽ जेना जे भेल से अपन मङ्गेलक हमसब नहि ऑनलाइनसँ सामान सब मङ्गबै लऽ चाहै छियै हमसब नहि बुझय छियै